मोजां खबरा आंना नोंनालाय

आबादफ्रा नै दासो हालेवजेनहांदों बेसर गायनो सान्दों आङो देग्लायहाय बेसरखौ पास बिगा फोनो सान्दों हायाथ' बारा गैया नालाय आठ बिगासोल' ओमफ्रायहाय बे थिन बिगासेखौहाय बागा फोनसै नोंथांनालाय हाब बिदिसो जाना दं नामा होमब्लालाय आंहाबो सिबिंखौनो गायनांसिगोन दां खावसे एसे बेसर गायनानैहाय मानेखि बेसरखौ सान्दों आङो गसाइगावआव दाना बे बालाजि खुलिबाय ना गावसिनावनो फेकटरि दङ होमबा जों बेनावहाय हैनो हाबा एसे बारासिन मोनो आरखि ना बे फायखारिनिफ्राय फानहरनाय स्लाय स्लाय ओंखायनो बेसरखौ फोनो सान्दां आर जुदि सिबिंआ बारायदोंब्ला सिबिंखौबो एसे मावहैनोसैदां होमबालाय नोंथांनि बुंनायखौ खोनानानैहाय मावनो सानबाय आं एसे ना मा होनो

होफैथोंसै सानफ्राबो जानो नागिरा ना हनै

बेसरखौनो फोनो सान्दों आङो आङो सोंनायालाय सोङाखै महनसेयाव बिसिबां खोनाया सिबिङा महनसेयाव मासिबां खोनाया सिबिंआ सैदोस'

हायानो बारा गैया नालाय खम मावनो हागोन नोंथानालाय बिसिबांथो गायनो सान्दों

हाफ्राबो मावाबा हनै नस्थ' जालाङो गामिनि हाफ्रा हन औ मावनांगौ जायोब्लाबो हनै रांफ्रा जोंहा सौहाला जाहैबाय बेफोरखौ बाहायनोबो दानि मुगानि मावनायजोंहाय मावफानोबो जायफ्रा गोनांफोर बिसिनि थाखायसो मोजां अ औ दे दे जागोन दे दे